माब्ला मोनलाय समबाराव ना लेखाखौ नायग्रोनांगोन आं चेक खालामग्रोनांगोन आरो ना अ' नायनि र' आं

नायसै र' आं नों माबाफोर लिरदोंमोन नामाथाय लेखायाव थारमाने जोंहाबो एसे असुबिदा जायो नालाय लेखाफ्रा जेन'बा गोदानैनो थानांगौ ना कालार सालारफोर एसे बा मैलाफोर नाङोब्ला इसे माबा जायो नालाय नायनि र' ओमफ्राय दा नों मा सान्दों जेन'बा लेखाखौथ' नों रिटार्न खालामनो फैदों होन्दों सोलायफिन सोलायनोथ' जोंनाव बेबायदि रुलस गैयामोन गैनाया जेराव नोंथाङो बेखौनो बायनानै लांखाबायमोन नालाय बेखौनो नों अ' जुदि एसेबां असुबिदा थारब्ला हागोन हानाया ओमफ्राय खिन्थु नों माबाखौ लाबोफादों नामा नोंनि बे लेखा बायनायाव बिलखौ बिल रिसिपखौ लेखाखौ नों जुदि बेलेगखौ सेन्ज खालामनानै लाङोब्ला होम्बा जोंनाव एसे टाइम नांगोन आरो खि नोङो लोगो लोगो मोनलांनाय नङा मानो होनोब्ला दायो जोंनिआव गैथ'आ आरो आरो जों हजोंनिफ्राय मार्केटनिफ्राय सफैनो एसे टाइम नांगौ नालाय दे मोन्थ'नाय नङा आरो नोङो जुदि नेनो हायोब्ला नेनो हागोन आरो जुदि नेनो हायाब्ला दस्रा लेखाफोर एसे बेजोंनो मिलायनाय एबा नोंनो नांगौबायदि लेखाफोरखौ नोङो लांनो हागोन आरो सोलायनोसै औ दे होमब्ला नोङो नोंनि माबाखौबो लाबोफा दे बिल रिसिपखौबो लाबोफा औ औ ओमफ्राय फैग्रोदो नोङो फैनानै ओमफ्राय माने नेनो हायोब्ला नेदो माने गोबाव टाइम लायो एसे टाइम लायो नालाय नेदो ओमफ्राय जुदि हाथ्राबा जेन'बा बेलेगखौ नों सोलायनानै लांनो हागोन आरो

दे औ दे दे नों लानानै फैदो